हैलो मैडम पैरमाऊंट होटल मां फोन आयो हुयो मां तव्हां खे कोई गाइड माना जानकारी ॾियण वारो खपंदो हो न पहिरों दफ़ो आया आहियो न हा त मां उहो ई हा त मां मां उहो ई गाइद ई थो ॻाल्हायां जानकारी ॾींदो मांव सॼी ऐं तव्हां मुंहिंजो नालो जॉनी आहे ऐं तव्हां पहिरों दफ़ो आया आहियो न भाई महाराष्ट्र में महाबलेश्वर में हा किथे दिल्लीअ मां आया आहियो न जी जी जी जी जी ईअं त चङे ई पोइंटूं अथव मां ॿुधायांव थो भले ईअं त चङियूं पोइंटूं अथव पर कॾहिं निकिरंदव तव्हां कॾहिं निकिरंदव अॼु हलंदव सुभाणे हलंदव ऐं घणे बजे घणा ॾींहं आहियो हिते तव्हां चारि ॼणा आहियो पाण में ठीकु आहे त असां हींअर रेट बि थोरो तव्हां खे ॿुधाए छॾियांव असां माण्हूंअ जे हिसाब सां बि वठंदा आहियूं ऐं कार बि असां पंहिंजी ॾींदासीं तव्हां खे सुठी हूअ जॻहनि ते होटल में किथे बि रोटी खाइणी हुजेव किथे कुझु वठिणो करिणो हुजेव शोपिंग बि कराए तव्हां खे सभु चङी तरहां वठी ईंदासीं तव्हां खे वापसि होटल बि छॾींदासीं हथो हथु बस में वेंदा त बस स्टैण्ड ते बि छॾींदासीं तव्हां खे हाणे महा महाबलेश्वर त हूंअ जी जी जी जी ईअं मां कुझु भले पोइ हा भले कुझु पोइंटू ॿुधायांव थो तव्हां खे हे त महाबलेश्वर असांजो पहाड़ी हिते इहो आहे जॻहि पहाड़ी जॻहि आहे जिते घुमण लाइ त जाम ई जॻहियूं आहिनि महाबलेश्वर में ऐं पासे में ईअं त तव्हां महाबलेश्वर जे बसि ॾह किलोमीटर ई पंचगनी अथव उते त वॾा वॾा ईअं स्कूल आहिनि देश विदेश वारा वॾा वॾा स्कूल आहिनि जिते ॿारनि खे माना ॾिन पढ़ाई कराईंदा आहिनि त उहो ॾिसी सघंदा आहियो हा मना उहे बि अथव तव्हां खे ॿुधायूं था ऐं ईअं महाबलेश्वर त जाम मशहूर आहे असांजो मेट्रो गार्डन अथव वेना लेक अथव उते बोटिंग करे सघंदा आहियो गार्डन घुमी सघंदा आहियो गार्डन ॾाढो वॾो अथव घटि में घटि चारि पंज कलाकु हली वेंदव स्ट्रॉबेरी गार्डन भई कीअं ठहंदियूं आहिनि कीअं पैदा थींदियूं आहिनि कीअं हो जेके छा चइबो आहे किसान वेचारा महिनत करे कीअं खाईंदा आहिनि उहे बि ॾेखारींदा आहिनि आर्थर पोइंट अथव ईअं शिव जो मंदरु अथव वॾो महाबलेश्वर शिव मंदरु नालो अथसि ऐं हुनमें हुनखां पोइ एलीफेंट पोइंट अथव पोइ चङियूं पोइंटियूं आहिनि तव्हां शॉपिंग वॉपिंग बि कंदव लास्ट में शॉपिंग बि तव्हां खे असां दुकान सुठा आहिनि जेके तव्हां खे घटि अघ में ॾींदव शयूं उते हिते मशहूरु अथव भुॻड़ा अलॻि अलॻि क़िस्मनि जा मिलंदा अथव उहे वठी सघंदा आहियो लकड़ीअ जा सामान अथव चङा अथव शॉपिंग में कराए सघंदा आहियूं सभु पॉईंटूं घुमाए करे घर बि छॾींदासीं मना तव्हां खे होटल में ऐं पर पर माण्हूंअ जो ॿ हज़ार वठंदासीं असां न न ॿ टे ॾींहं त लॻंदव न इएं चारि चारि पोइंटियूं हिकु ॾींहं में थी वेंदव टे ॾींहं खनि लॻंदव आराम आराम सां घुमणो अथव त ऐं मज़ो बि ईंदो आहे पहाड़ी इलाइक़ो आहे न सॼो त कीअं कि हाणे त बरिसात बि अथव झरना वरना बि लॻंदव मस्तु ॾिसी सघंदव तव्हां पाणीअ में अगरि भाई पिसण जो शौक़ु हुजेव त मस्तु मज़ो बि ईंदुव सॼो पहाड़ी इलाइक़ो आहे त हा हा ईअं त अथव सन सेट पोइंट सन राइस पोइंट अथव उहो बि अथव हिते सन सेट पोइंट सन राइस न आहिनि मां इएं चओ चङियूं पोइंटियूं आहिनि कुझु तव्हां खे इएं ॿुधायो मां तव्हां खे इएं त चङियूं पोइंटियूं अथव टोटल वीह पोइंटियूं आहिनि मां कुझु तव्हां खे ॿुधायूं त मां जीअं असां सुठो ईंदो आहे असां ड्राइवर बि सुठो हलाइंदो अथव ईअं त थी वेंदुव ॿिनि ॾींहंनि में पर आराम आराम सां घुमणो अथव भाई अगरि वॾी उमिरि जा आहियो जे चङी जा ॾह ॼणा त पोइ टे ॾींहं खनि लॻंदव आराम सां छो त हलिणो बि पवंदो आहे किथे किथे गाॾी न वेंदी आहे अंदरि त हलिणो बि पवंदुव चङा अढाइ हज़ार पर पर्सन वठंदासीं तव्हां खां कार बि तंहिंमें असांजी न न हिकु ॾींहं जो हिकु ॾींहं जो मैडम भाभी कार जा बि पेसा कार जा बि पेसा आहिनि पेट्रोल हा हा कार जा बि पेसा आहिनि न तंहिंमें कार बि ॾियूं था तव्हां खे गाॾीअ ते वठी होटल मां हा हा माने ॾह हज़ार लॻंदव मैडम तव्हां खे हिनमें असां हा त मैडम तव्हां खे हिनमें असां रोटी पाणी बि खाराईंदासीं सुठी जॻहि ते मैडम तव्हां हली त ॾिसो हिकु ॾींहुं मज़ो न अचेव त तां पहिरों फुल तव्हां खे पेसा ॾींदासीं वापसि तव्हां खे ठीकु आहे मां फो जी जी मां तव्हां जो इंतिज़ारु करंदमि तव्हां कंदव असांखां घटि अघु कंहिंजो बि न अथव इहा गैरंटी अथव असांजी जी जी जी जी जी जी ओके